मूंखे डांस जी सभिनी खां पुराणी शैली पसंदि आहे ऐं इन करे पसंदि आहे छो त पुराणे गाननि में जेको रस आहे उहा अॼुकल्ह जे गाननि में कोन्हे पुराणे गाननि में हर हिकु तुक ते जीअं उन जो हिकु डांस जो फॉम हूंदो आहे की असां हथ जो एक्सप्रेशन कीअं था कयूं असां हथ सां कीअं इशारा करे ॾिखारियूं था त उहो बिल्कुलु डांस में ॾिसण ईंदो आहे की भई असां जीअं कयूं था जो तुमको हो पसंदि मतिलबु जेको तोखे हुजे पसंदि त उहा ई डांस मन मां निकिरंदी आहे की जो तुमको हो पसंदि साम्हूं वारो असांजो एक्सप्रेशन ॾिसी करे सम्झे की हा भई असां छाथा चयूं इन करे मूंखे डांस जी सभिनी खां पुराणी शैली आहे पुराणी स्टाइल ई पसंदि आहे जंहिंमें असां दिलि जूं ॻाल्हियूं बिल्कुलु ईअं बयानु कंदा आहियूं जीअं साम्हूं वारे खे डांस सां ई ख़बर पहिजी वञे की असां छा था चवण चाहियूं